हमर पैघ उपलब्धि रहै कि हम अपन कम आयुमे एकटा इसकुल मे प्रधानाध्यापक रहल छी प्रधानाध्यापकमे हम जेना कहबे तऽ हम अहाँके एक कॉलेज यहऽ अहाँके महिला कॉलेज कुरसा काँटा जानैत हेबै अररियामे छै तऽ ओ कॉलेज के हम अहाँके ई रहि कि हेडमास्टर रही प्रधानाध्यापक रही ओतय हम बहुत बच्चा एहन एहन नीक बच्चाके पढ़ा देलियै बहुत नीक बना देलियै ओतुका बच्चा हमर आइ ए एस छै कुछ बच्चा एकटा छै अहाँके तृप्ति एकगो लड़की छै ओ बहुत सुन्दर एक्जाम निकाललक मेडिकल निकाललक है बहुत बड़का डॉक्टर छियै पूर्णियैंमे छै तृप्ति मिश्रा कहिके क्लिनिक छै एतय पूर्णियाँमे तऽ एहन एहन चीज हम बनाइ देलियै तऽ हमर एक शिक्षक के रुपमे एक बहुत बड़ा उपलब्धि छै हमरो आओर जखन हम शिक्षक कालमे रहि तखन हमरा डी ए अहाँके तऽ ओना अभी हम रिटायर नहि केलहुॅं है छेबै करि लेकिन आब ओतय रिटा ओतयसँ हटिके आबि गेलहुॅं है पूर्णियाँ पूर्णियाँमे हम भए गेलियै पोस्टिङ्ग रिटायर कइयै जाइब एक दू सालमे फार्मिङ्गो करै छी सङ्गे अपन शिक्षको छी तऽ ओकरामे उपलब्धिमे कि कहबै एक तरहसँ अहाँ कि हम बहुत तरहसँ नीक तरिकासँ केना कऽ कऽ लोकके बच्चा सभके बनेलहुॅं इएह हमर उपलब्धि अछि ओकर बाद डी डी ओ रहि हम छब्बीस इसकुलके डी डी ओ रही छब्बीस इसकुलमे हम केना चलाबै रही डी डी ओ बनिके चलाबै रही इसकुलके आओर बहुत तरिकासँ लोकके जानलियै लोकके समझलियै लोकके बच्चा बाल बच्चाके बहुत पढ़ेलियै एकटा बच्चा इन्जिनियरिंग करि रहल यहऽ एकटा बच्चाके मेडिकल मे घुसा देलियै तऽ इएह सभ हमर उपलब्धि हैत इएह दुनू पढ़ि जाइ इएह हमर उपलब्धि छी आर कि कहि अतबे कहैके अपन आर एकरामे पैघ नहि कहियौ पैघ कि उपलब्धि ओ तऽ हमर कर्तव्य रहै कर्तव्यके हमरा करना रहबै करै तऽ पैघ की आओर छोट की लेकिन हमर इएह एकटा उपलब्धि रहै इएह एकटा चीजके बारेमे हम जानै छी